جی ہاں میں تعلیمی قرض کے بارے میں جانتی ہوں میرے ایک دوست ہیں انہوں نے تعلیمی قرض سے فائدہ اٹھایا تھا ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ اپنی مزید تعلیم جاری رکھنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی اس تعلیم اس سے تعلیمی قرض کو لینے کے لیے تاکہ وہ لوگ وہ تعلیمی قرض لے کر کے اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں اس اسے ہم لوگ انگلش میں ایجوکیشن لون بھی کہتے ہیں جو کہ عام طور پر ہمیں سرکار دیتی ہے یا پھر کوئی پرائیوٹ بینک وغیرہ بھی دیتی ہے ہمیں اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے اس سے ہم لوگ اپنی تعلیم میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں اور ہم لوگ مزید تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں کبھی قبر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو تعلیمی قرض نہیں ملتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہوجاتے ہیں کیوں کہ ہمارے پاس وہ سارے کاغذات نہیں ہوتے ہیں جن کی وجہ سے تعلیمی قرض کو پاس کیا جا سکے یا پھر ہم لوگ تعلیمی قرض کے لیے کے لیے اس کے لیے ہم لوگوں کو کاغذات وغیرہ تیار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ ہم لوگ تعلیمی قرض کے لے کر کے اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں اور اس تعلیم کے ذریعے سے اپنا اور اپنے معاشرے کا نام دنیا بھر میں روشن کر سکیں